کپڑوں میں الگ الگ طریقے کی پہناوٹ ہوتی ہے مجھے پٹھانی شلوار قمیص اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ علی گڑھی کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں جس کے اندر چوڑی دار پائجامہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پینٹ شرٹ کا بھی اچھا خاصا رواج ہے حالاں کہ ان دنوں کپڑے بنانے میں جو فن استعمال ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے اور مشین و مشینی تکنیک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کام ہوتا ہے ہاتھ کے کاریگرکپڑے بنانے میں کم سے کم استعمال ہوتے ہیں کیوں کہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے